हेलो हँ हम तऽ अखन सात गोटा छी

नाम यऽ पिताके रामचंदर माँके नाम अनिता देवी हमर नाम यश कुमार राय यऽ हमर बड़की बहिनके नाम यऽ अर्चना कुमारी छोटकी बहिनके नाम यऽ जूही कुमारी आ आर एकटा आओर भाय यऽ ओकर नाम यऽ मानस कुमार हँ ब बड़की बहिनके शादी भेल यऽ लड़का दिल्लीमे प्राइवेट जॉब करैया आ छोटकी बहिनके गाँवेमे बिआह भेल महिषीएमे से ड्राइवर छथि गाड़ीके हम अभी कॉलेजमे पढ़ैत छी हमर भाय मानसो ओहो कॉलेजमे पढ़ैया हमरा सङ्गे सङ्ग हमरा पप्पाके उमर हेतैक पचपन साल हमर माता जीके एज हेतैक चालिस साल हमर बड़की बहिनके एज छै अठाइस साल छोटकी बहिनके छै छब्बीस साल हमर एज छै उन्नैस साल हमर भायके एज छै सत्रह साल हँ सबके भए गेल हमरा जमीनो दऽ किछु पूछेके यऽ जमीनोके बारेमे किछु पूछेके यऽ जमीन हमरा भऽ जायत दू बीघा हमरा किछु ओहिमे खेती होइया किछु किछु उपजा होइया किछु किछु उपजा नहि होइया कतेमे हँ आम सब लागल यऽ आम फड़ि जाइए नीकसँ हँ एहिबेर आम फड़ल छै मोटरसाइकल हमरा नहि यऽ साइकल यऽ जरूर साइकलसँ हम कॉलेज अबैत जाइत छी गाम साइकिल से आबैत जाइत छी ओएह से हमहुँ आ हमर दोस्त हँ भाइयो आबैया चारि चक्का सब कतहुँ नहि यऽ साइकिलेटा यऽ कच्चा घर यऽ ठीक यऽ राखू राखैत छी हमर पिताजी प्राइवेट जॉबमे छला हम पढ़ैत छी हमर माता दिहारिके काज करैया ठीक छै राखैत छी